हमर नाम राकेश छै हम रामपुर तिलकसँ कैब बुक केने छियै आओर एगारह बजे जे छै हमरा रामपुरसँ निकलैके छियै आओर हमरा जे छै पूर्णियाँ जे छै ओ जाइ के छै ताहि लेके हम कैब जे छै ओ बुक केने छियै आहाँ कल जे छै आबि जाउ आओर हमरा जे छै एगारह बजे घरसँ निकलै के छै